देव बरें करूं सायबा रातची खरेंच दोन अडेज जाल्या आनी इतल्या लेट तुवें म्हजी बऱ्याचेर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आनी तूं आयलो आनी तुवें म्हाका घरा पायलो हाच्या बद्दल हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा खरेंच खूब आभार मानपाचें म्हणजे इतल्या रातचें अशें सोंप्या भितर कोण येयना ड्रायव्हर जे आसता ते ना म्हणटा पूण तूं आयलो खरें म्हनजे जितली जितलो लांब आमचो प्रवास आशिल्लो ताच्याकून खूब कमी ह्या प्रवासाचें भाडें आशिल्लें तरी आसतना तूं आयलो खरेंच देव बरें करूं देवा सारको पावलो तूं